हमरा स्पोर्टस शूज जे होइया से बहुत पसन्द है जेकि पहिरला पर एकदम पैरके लगैया कि फिटनेस है पैर दबल नहि रहैया पैर एकदम खुला दोड़यमे भी लागल कि हँ कि दौड़ रहल छी कोइ दिक्कत न है एहि कारण जे हमरा स्पोर्टस शूज कपड़ाके जुत्ता ई बहुत पसन्द है आ इहै सभ हम पहिरे छियै अभी तक पहिरे छी एहि कारण कि एहिमे एकदम पूरा एकदम लगैया कि हँ पैर खुला है कोइ दिक्कत न है पैर कसायल वसायल न है आओर एहि सभके कारण जेहै हमरा ओ जुत्ता पसन्द है आओर अभी भी कबड्डीके कपड़ा हाँफ पैन्ट आ टी शर्ट हमरा पहिननाइ बहुत अच्छा है लगैया कबड्डी खेललाके बाद भी हम ऊहे कपड़ा जादातर पहिरे छी काहेकि ओहि कपड़ामे एकदम खुला रहैया आ पूरा कोइ दिक्कत न होइयै एहि कारण जेहै हम अभी भी हाँफ पैन्ट आ टी शर्ट पहिननाइ हमरा बहुत पसन्द है जेहिके कारण हम घरपे जब तक रहै छी या बाहरो जाइ छी तऽ ज्यादातर हाँफ पैन्ट आ टी शर्ट ही पहिननाइ हम पसन्द करै छी ई कपड़ा हमरा बहुत बढ़िऑं लगैया एहिके कारण हम एकरा पहिननाइ अभी तक न छोड़ रहल छी इहै सभ कारण है कि हम हमरा स्पोर्टसके जुत्ता आ हाँफ पैन्ट आ टी शर्ट पहिननाइ हमरा बहुत बढ़ियाॅं लगैया